जी आज हम टैक्स के बारे में बात करेंगे तो जो टैक्स है वो जो सरकार द्वारा लिया जाता है जो नागरिकों पर लगाया जाता है तो यह टैक्स एक तरह से हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि इसी से ही पूरे देश की जो भी धनराशि है उसका क्या है आदान प्रदान होता है तो इस टैक्स के अन्तर्गत दो प्रकार के टैक्स आते हैं प्रत्यक्ष टैक्स और अप्रत्यक्ष टैक्स प्रत्यक्ष टैक्स वो होते हैं जो सरकार नागरिकों से डायरेक्ट मतलब एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से लेती है नागरिक उसको प्रत्यक्ष रूप से सरकार को देते हैं जैसे कोई भी नागरिक है हम गए ऑफिस में कहीं इस में कहीं संस्था वंस्था नहीं होती जिसके ज़रिए हमें टैक्स भरना पड़े हम सरकार को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस कर को देते हैं इस में बहुत सारे कर आते हैं प्रत्यक्ष कर में जैसे आय कर कर आ गया धन कर हो गया उपहार कर हो गया पूंजी लाभ कर हो गया ठीक है लाभांश कर हो गया सहयोगी कर हो गया अनुलाभ आदि ये सभी प्रत्यक्ष कर हैं अब हम बात करें अप्रत्यक्ष कर के बारे में जो कि दूसरा प्रकार है अपना टैक्स का तो अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो सरकार को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते जो हम कोई भी व्यय करते हैं वो उन चीज़ों पर कर लगता है जैसे हम ने कोई चीज़ की ख़रीदारी की कोई सामान ख़रीदा तो वो पहले से ही उस पर जो भी हमारा कर है निर्धारित कर देते हैं तो जब हम ख़रीदेंगे तो उस में साफ़ नीचे लिखा आता है कि इतने परसेंट कर है वो हम इस चीज़ पर दे रहे हैं तो वो हमारे लिए पहले से ही बता देते हैं कि इतना कर लग रहा है तो वो एक अप्रत्यक्ष कर हो गया अप्रत्यक्ष कर में बहुत सारे कर शामिल हैं बहुत सारे प्रकार हैं अप्रत्यक्ष में भी जैसे चीज़ों पर कर लगता हैं सेवा कर बिक्री कर ठीक है सीमा शुल्क भी हो गया तो ये बहुत सारे कर हैं जो इसके अन्तर्गत आते हैं